یقیناً کچھ لوگ اپنے اس ملک میں سیاسی کشیدگی مذہب کے نام پر پیدا کرتے ہیں اور اس کو ایک بہترین کاروبار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں یقیناً ہر دور میں بلکہ ہر زمانے میں ہندوستان میں لوگوں نے مذہب کا فائدہ اٹھایا ہے اور اس سے اپنی سیاسی سانٹھ گانٹھ کو کاروبار کے طور پر استعمال کیا ہے